میری زندگی کا اب تک کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیں جیسے کہ ہے کہ نہ جانے دوسرا کس مینٹل پرابلم سے گزر رہا ہے دوسرے کے زندگی میں کیا چل رہا ہے اور سامنے والا آ کے بھی اس سے بد تمیزی سے اور بے مروتی سے بات کرے تو وہ اسے بہت ہرٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے کبھی غصہ آئے بہت زیادہ غصہ تو ہمیں کسی کے ساتھ بہت زیادہ ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس غصے کی حالت میں ہم اس لوگ کو اس اس انسان کو ہم ایسی ایسی باتیں بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم شاید انہیں کھو دیتے ہیں اور پھر اگر اتنا ہم چاہیں تو پھر بھی وہ بات نہیں رہ جاتی ہے پھر سے اگر ملیں اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑے متاثر مجھے اس لیے کیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ زیادہ غصہ ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے اور اپنے رشتے دار کو اپنے خاص کو تو یہی ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ غصہ نہیں ہونا چاہیے